ठारां अक्तूबर उन्नी सौ पंज्हत्तर सताई अप्रैल पंदरां सौ छब्बी दो अक्तूबर ठारां सौ न्हत्तर चौह्बी जनवरी उन्नी सौ पंजाहं पंज मई दो ज्हार दो